असां जॾहिं बि एल पी जी सिलेंडर वठंदा आहियूं तेॾहिं महिल चैक करे वठंदा आहियूं की उहो एल पी जी सिल पूरी पैक त आहे किथां लिक त काने असां मां जॾहिं बि रोटी करे गैस बंदि कंदी आहियां पोइ पूरी पाइप खे बंदि कंदी आहियां की किथां कॾहिं कोई गैस लिक न थिए असां असांजे एल पी जी सिलेंडर ॿाहिरि किचन खां ॿाहिरि बालकनी में रखंदा आहियूं ताकी उहो सॼो टाइम इहा पैक न हुजे की हुन में हवा हुजास जो हुजे की उहो हुन मां कॾहिं बि गैस लिक थिए त हुन सां लॻण वारी आग सां कंहिंखे नुक़सानु न पहुचे असां कॾहिं बि घर खां ॿाहिरि वञूं या ॿ टे ॾींहंनि जे वैकेशन ते वञूं तॾहिं बि असां एल पी जी गैस जो पाइप पूरो बंदि करे हुनखे सुठी तरह पैक करे ॾिसी वेंदा आहियूं की हुन खां पोइ कोई घर में हादिसो न थिए अॼुकल्ह घणेई अहिड़ा हादिसा थींदा आहिनि की एल पी जी पाइप चैक न कंदा आहिनि इहा हुनजो पोइ चालू रखी छॾंदा आहिनि जंहिंजे करे घर में आग लॻी थी सघे त असां केॾे बि वञूं त उहो पाइप ज़रूरु सां चैक करे वञूं